ہندوستانی نقل و حمل کا نظام اِس طرح سے ہے کہ ہم پلین سے جا سکتے ہیں بس سے بھی جا سکتے ہیں آٹو سے جا سکتے ہیں کار سے جا سکتے ہیں بائک سے جا سکتے ہیں اور پلین سے بھی جا سکتے لیکن بس سے جاتے وقت یا پھر آٹو سے سفر کرتے وقت ہمیں جو یہ ٹرافک کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو یہ ٹوائلٹ نہیں ہے رستوں میں سڑکیں خراب ہیں اور جو ہے بریجز نہیں ہے صحیح بنے ہوئے اور با کیا ہے ڈھابوں کی اور ہوٹلوں کی سہولت بھی نہیں ہے تو یہ مشکلات ہوتے ہیں وہاں کو جاتے وقت تو اِسی لیے جو ہے اِس کو دور کرنے کے لیے اِس کو صحیح کرنے کے لیے یہ نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں جو ہے ایک بہترین نمائندے ایم ایل اے ایم پی کو اچھے منتخب اچھے نمائندے کو منتخب کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہاں کا نظام بہتر ہو